जोबथा बिजाब फराया होनना बुङोब्लाथ' जोबथा बेयावथ' फराया फ्राय गासैबो गासै जिउआवनो जों फरायलांबाय थानाय जायो रावनिबो बिजाब फरायनाया जोबथा थाया जिबन थासान्दि फ्राय गोबां बिजाब फरायो बिदिनो जों फोरोंगिरि हिसाबै थाखोफोरनि लेखाखौ जोङो गोबां फरायनाय जायो बिदि जोबथा जाया थिग बेबायदिनो बायदिसिना सल'मा सल' खन्थाइ खन्थाइमा बेफोरखौ फरायनाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय फ्राय गोबां गियान बुथुमनो हायो एबा सोलोंनो हायो बिजाब फरायनाय होनना बुङोब्ला फ्राय फरायसाफ्रासो फ्राय बांसिन बिजाब फरायनांगौ जानानै फैयो फोरोंगिरिफ्राथ' एसे एनै हेडलाइन्स फरायबाय बा बोसोरै बे लेखाखौ फरायबाय थानाय फोरोंबाय थानाय बिदि जायो जोबथा होननानै बुङोब्ला रावनिबो जिउआव जोबथा बिजाब फरायनाय थाया बिजाब फरायनाया सोरबा गोदान बिजाब दिहुननोबा बेखौ फरायनाय जायो मोजां बिजाब होननानै खोनायोब्ला फरायनो गोसो जानानै फरायनाय जायो बिदिनो नभेलफोर फरायनाय जायो मोजां मोजां नभैलफोर फरायनाय जायो बेफोरनिफ्राय गोबां मिथियैफोरखौ मिथिनानै लानाय जायो दानि जुगावथ' फ्राय बिजाब होनना बुङोबा बिजाबखौनो रावबो बायला आजिखालि बिजाबाव मा मोनो फ्राय मबाइलावनो मोनजोबनाय जायो जेरैहाय गोबाङानो मोजां बिजाबफोरखौ आजिखालि फेसबुखफोराव मबाइलफोरावबो आपल'ड खालामोस बेफोरखौबो इसे नायनाय जायो फ्राय फरायनायनि सिमा गैया एबा सिमा थाया फरायनाया रावनियाबो जोबथा थाया बोराइख्रेब बुरैख्रेब्लाबो बिजाबखौ फरायलांनो हायो फरायनानै जिनोखि मोननाय गियान नलेज बेफोरखौ बाहायनायासो गिदिर खोथा फरायनाया गिदिर खोथा नङा फ्रायानो गोबां बिजाब फरायो गोबां बिजाब लिरो बेनि गेजेरावनो फ्राय बिजाबानो मोजांबो गाज्रिबो मोजांबो गियान मोनो गाज्रिबो गियान मोनो बेफोरखौ फरायनायनि गेजेरजोंहाय सोलोंनानै लानो हायो दानि जुगनि बे टेकन'लजि जुगावथ' फ्राय बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गोबाङानो गोबां बायदिसिना खालामनो हानाय जाहैबाय जेरै फरायनायनि गेजेरजोंनो इन्जिनियार जालांनाय डक्ट'र जालांनाय बायदिसिना फरायनायनि गेजेरजों जालांनो हायो फरायनाया बिसोरनाव बायदिसिना गोहोम गोलैयो जेरै मोजां मावलांनाय फरायनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ खुंलांनाय बेफोरनो फरायनायनि गोहोम